شیئر مارکیٹ کے بارے میں مجھے بہت زیادہ کوئی معلومات تو نہیں ہے اور نہ میں اس سلسلے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں لیکن اس پر کچھ جانکاری مجھے ہے وہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں الگ الگ حصے یعنی شیئر ہوتے ہیں اور انہیں حصوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے ہر ایک کمپنی اپنے کچھ حصے شیئر مارکیٹ کے ذریعے مارکیٹ میں بیچ دیتی ہے اور لوگ اس کمپنی کا وہ حصہ یعنی شیئر خریدتے ہیں اگر آپ کسی کمپنی سے حصے خریدتے ہیں تو آپ کے پاس کمپنی میں ملکیت کی اتنی ہی اکائی آ جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کمپنی سے بیس شیئر خریدے ہیں تو آپ خود بخود شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کمپنی کا حصہ خرید رہے ہیں تو آپ شیئر ہولڈر ہیں کمپنی کی ترقی اور مارکیٹ کے حالات کے ساتھ آپ کے حصوں کی قیمت بڑھ جائے گی یہ نفع کا سودا ہے اور اگر کمپنی کا نقصان ہوا تو آپ بھی نقصان میں ہوں گے اس مارکیٹ میں آپ حصے بیچ بھی سکتے ہیں اور منافعے کما سکتے ہیں باقی جہاں تک بات ڈیجیٹل ایپس کی ہے تو اس نے بہت ساری تبدیلیاں پیدا کی ہیں ہندوستان کی تجارت میں اس نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں بہت سے راستے کھولے ہیں اے ٹی ایم اور بینک کی بھیڑ اور پریشانیوں سے بچایا ہے وقت کو بچایا ہے ہم اپنے گھر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر جب چاہیں کہیں بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں ہاں اس میں کچھ کیا بہت خطرے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خطرات کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہر چیز کے کچھ اصول اور طریقے ہوتے ہیں اگر آپ ان اصول کو مدِ ںظر رکھتے ہیں تو آپ بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں احتیاط اور عقلمندی سے اگر ان ایپس کو استعمال کیا جائے تو نقصان نہیں ہو سکتا ہے